جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی خیریت ہاں سب الحمد للہ جی میری بات بجلی آفس سے ہو رہی ہے جی جی جی دراصل بات یہ ہے کہ میں ایک نیا گھر بنایا ہوں تو مجھے نیو کنیکشن چاہیے میٹر کا ہاں جی ہاں جی نیو کنیکشن جی نہیں نہیں نہیں یہ زمین پہلے سے خالی تھا میں کچھ مہینہ پہلے ہی اس پہ مکان بنایا ہوں یہ پہلے زمین خالی تھا اس پہ کوئی مکان وکان بنا ہوا نہ ہے جی جی جی نہ نہ نہ یہ سب تو یہ مطلب میرا فسٹ ٹائم ہے یہ میٹر میرا جو میٹر میں نام چڑھا ہوا ہے یہ فسٹ ٹائم کا ہے نہ نہ میرے نام سے تو پہلے کبھی میٹر نہ تھا نہیں نہیں نہیں

دراصل بتا دیتے تھوڑا ڈاکومینٹس کیا کیا لگے گا

جی اچھا ٹھیک ہے آدھار کارڈ ہے ہاں جی پین کارڈ بھی ہے ہاں پاسپورٹ سائٹ فوٹو بھی مل جائے گا جی جی سب ڈاکومینٹ ہے میرے پاس جی ہاں میرا ایڈریس لکھ لیجیے گیوال بیگھا پہاڑی تر جی گیوال بیگھا گیوال بیگھا پہاڑی تر جی جی جی ادھر سر آپ سے ریکویسٹ یہی رہے گی کہ میرا تھوڑا ارجینٹ میں کوشش کر کے لگوا دیتے میٹر ہاں ہاں جی کب تک لگے گا ویسے بیس دن تھوڑا سا اور پہلے کروا دیتے ہاں ہاں بالکل بالکل یہ شکریہ شکریہ ٹھیک ہے خدا حافظ